आं दाखालि मोनसे दख'ना बायदोंमोन हरिसिंगा बाजाराव थह आं दख'नाखौ बायनानानै माने आङो बारा मोजां नाङासै आरो ना दामजों दख'नाजों मिलायनाय मोनासै दख'नायाथ' दामा जा गोबां खिन्थु खनसे गानखांनायनि उनावनो दख'नाखौ सुब्ला मानि उन उनाव गानजाफिनै बायदिसो जायो आरोना थह आं दख'नाखौ एसेबो मोजां मोनासै दामजों मिलायनाय मोनासै दख'नाखौ